जोङो गारामा सानायाव हायजें आरो थुलुंसि गोसोमखो देनानै लोङो इनिफ्राय मस्ला इदिनो जाब्रां फुदुंनानै दैजों बेखौबो इसे इसे लोङो इनिफ्राय बारा बारा बेजोंबो हामनायबायदि मोनाब्लाथाय खाथि खालानि फारमासि ड'क्टारफोरनाव थांनानै मुलि जाफैब्लानो जों हामनाय मोनो हामोबो आरो बिजोंनो हामथारो जनडिस जाबोलाबो जों बे हाग्रायावनो जों हाग्रानिनो मानसिखानालाय मानास हाग्रायावनो थाग्राखा आमफ्राय बिहाय बे जनडिस जानायाव गानग्रा मोनसे ओ फेमेल खुगा होननाय दं आरो बे फेमेल खुगाखोनो जोङो जनडिस जाब्लाथाय गानो गाननानै आरो बिजोंबो हामनायबायदि मोनाब्लाथाय खायसेया हामो खायसेया हामा हामाब्लाथाय बिदिनो खाथि खालायाव जारिग्रा अजाफोरनाव थांनानै जों जारि जाहैयो बे जारिनायाव जोंखौ जारिग्रा अजाया मा मा बिहरो ओ माबा थास' बिलाइ इनिफ्राय जानाय थाव बिहरो थास' बिलाइ गांथाम आमफ्राय जानाय थाव बिहरनानै बिजोंनो जों जारि जानानै खनसे नोङा खननै खनथाम बेलासियावबो थाङो फुङावबो थाङो इनिफ्राय जों बेखोनो जारि जानानै हामो आरो इनिफ्राय जों देहाखो मोजां मोनो लोमजानायफ्राबो खारजोबबाय